में अपने लाके इक रेस्टोरेंट च इक डिश आर्डर कीती ओकेजन आस्तै ते में उत्थें लोकल रेस्टोरेंट च पुच्छेआ कि उत्थें क्रन्ची मोमंस ते फ्राई चांप मलाई चांप ऐ ते उ'नें आखेआ एह् डिश ऐ इत्थे ते में उ'नें गी आखेआ कि इस डिश बिच्च स्पाइसस घट्ट होनी चाहिदी मरचां बिलकुल लाइट लाइट होनी चाहिदी ते उ'नें गी में जियां जियां आखेआ उ'न्नै न उ'यां साढ़ी डिश बनाई ते डिश तोहें ओह् बड़ी ज्यादा शैल ही क्वालटी नंबर वन ही जियां असें आखेआ उ'नें इयां अस डिश बनाइयै दित्ती ते में ओह् डिश पैक कराई मैड प्रिजम रेस्टोरेंट ऐ क्वालटी बड़ी शैल दिंदे बेशक्क पैसे थोह्ड़ा ज्यादा न पर क्वालटी बड़ी शैल ही उत्थे क्लीनिंग बी शैल ही होर जियां में उ'नें गी आखेआ कि मरचां घट्ट पाएओ उ'नें मरचां बी घट्ट पाई दी ही चटनियां बिच्च बी मरचां बिलकुल लाइट लाइट ही ते मलाई चांप बी बड़ी ज्यादा सुआद ही साढ़े लाके सारें कोलां बैस्ट रेस्टोरेंट में तुसें गी एह् मैड प्रिजम रिकमैंड करनी आं अपनी फैमली कन्नै जाने आस्तै बिलकुल बैस्ट क्वालटी दियां डिशां बी इत्थें थ्होंदियां ते में अपने घर आस्तै सारी डिशां पैक कराइयां एह् डिशां खाने गी बड़ी मजेदार ही मेरी सारे घर रिश्तेदार हे उ'नें गी बी एह् डिश बड़ी ज्यादा पसंद आई ते बच्चें बी बड़े मजे कन्नै डिश खाद्धी कि के एह्दे च मरचां बी बड़ी ज्यादा घट्ट हियां सारे खुश होई गे खाद्धी डिशां ते इद्धर क्वालटी बड़ी शैल ऐ सारें अपनी फैमली कन्नै जाओ इस जगह् जरूर पर खाओ